नमस्ते क्यों फ़ोन किए हैं आप कहाँ से बोल रहे हैं

अच्छा हाँ एक इंस्योरेंस तो कराना है हमें अपने बच्ची के नाम से कराना है अच्छा

अच्छा इसमें कितना हमें साल भर में जमा करना होगा पैसे वगैरह हर साल अच्छा और कोई मंथली प्लान भी आपके पास है महीने वाला पाँच सालों तक फिर उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा जी जी एक ठो हमें बस वही और एक कोई बड़ों के लिए भी कोई प्लान है अच्छा किस्त के रूपए में पैसे मिलेंगे किस्त के रूप में पैसे मिलेंगे

अच्छा और हमको हर महीने कितना पाँच साल तक जमा करना होगा

अच्छा

जी जी और लड़कों मतलब बच्चों के लिए भी कोई है लड़कों के लिए जैसे लड़की के लिए भी अरे लड़कियों के लिए कोई है योजना अच्छा कोई लड़कों के लिए है कि नहीं है

अच्छा आपके उसमें कोई एजुकेसन प्लान भी है जी जी ठीक धन्यवाद एक हमको कराना है प्लान कराइए जी धन्यवाद